بعض عام غلط فہمیاں جو اردو زبان کے بارے میں ممکن ہیں نمبر ایک اردو صرف پاکستان میں بولی جاتی ہے یہ بولنا سراسر غلط ہوگا کہ اردو صرف پاکستان میں بولی جاتی ہے اردو ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے اور یہ دونوں ملک ملکوں کی آفیشیل زبان ہے اردو مشکل زبان ہے اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو اردو کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا دونوں زبانیں ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہیں تیسرا پوائنٹ ہے اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے اردو کے استعمال کرنے والے لوگ مختلف مذاہب سے ہو سکتے ہیں یہ زبان دھرم یا مذہب سے مخالف نہیں کرتی بہت سارے افراد جو ہندو مذہب سے ہیں لیکن اہل ذوق ہوتے ہیں جن میں اردو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اردو سیکھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں چوتھا پوائنٹ ہے اردو زبان صرف شاعری یا ادبی مقامات میں استعمال ہوتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اردو روزانہ زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہے جیسے کہ خبریں خبروں میں کتابوں میں اور اخبارات میں اردو زبان کی شیریں کی وجہ سے اردو زبان کو ادب اور شعر و شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو اس میں سب سے پہلے آتا ہے صحیح علم حاصل کرنا اردو زبان اور اس کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کو صحیح معلومات ملے گی دوسرا پوائنٹ ہے آمنے سامنے سے بات کریں اگر آپ اردو جاننا یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو بولنے والوں سے بات کریں آپ کی تعلیم سے آپ کی سمجھ اور بولنے کی صلاحیت میں بہتری آ سکتی ہے اس سے آپ کو روانگی ملے گی اردو بولنے میں اردو پڑھنے لکھنے میں مشغول اردو لکھنا اور پڑھنا آپ کے لیے اس زبان کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا چوتھا پوائنٹ ہے اردو میڈیا کا استعمال کریں عام طور سے اردو خبریں کتابیں ریڈیو سننے سے آپ کو کی ویکیبلری اور گرامر میں بہتری آ سکتی ہے اس سے آپ اردو بآسانی سیکھنے میں آپ کو مدد ملے آن لائن وسائل استعمال کریں انٹر نیٹ پہ آپ کو اردو سے متعلق بہت سے مفت وسائل دستیاب ہو سکتی ہیں جن سے آپ اپنی سمجھ کو بہتر بنا سکتے ہیں زبان سیکھنے میں وقت اور صبر ضروری ہوتے ہیں لیکن صحیح کوششوں سے آپ اردو کو آسانی سے سمجھ اور بول سکتے ہیں اردو ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے اسے سبھوں کو بولنا اور سیکھنا آنا چاہیے اردو کی طرف لوگوں کو مائل کریں اردو کی طرف لوگوں کو بلائیں اردو کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اس کا آپ آن لائن کے ذریعے بھی اس کو بتا سکتے ہیں